गेम खेलने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत साल के लाभ प्रदान होते हैं और वह गेम के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं और वह हमेशा निरोगी रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं